हांवें तुमचो टिवीचेर ऍडवटायज पोळ पळोवन ही क्रिम ओर्डर केल्ली ऍडवटायजिंगाक तुमी दाखयल्ले की सात दिसां भितर गोरे जातात मागीर स्किन सोफ्ट जाता अशें वेगवेगळें तुमी प्रोमिसिस केल्ले आनी तें पळोन हांवें ही क्रिम ओर्डर केल्ली पूण ओर्डर करून हांव जेन्ना ती क्रिम वापरापाक लागलें तेन्ना दोन तीन दिसां भितर म्हज्या स्किनिचेर रिएक्शन दाखोवपाक लागलें गोरे जावपाचे सोडुनूच दियात पूण म्हज्या फुल स्किनीक पिपंल्स आयली मागीर डार्क स्पोट पडले आनी म्हजें तोंड आता पळोवपाचे सारकें उरल्ले ना तशींच ही क्रिम बेज न्ही जेल बेज आसा पूण सांगतना तुमी क्रिम बेज अशें सांगिल्ले हांव कोणाकच ही क्रिम घेवपाक रेकमेंड करना ही क्रिम घेवप म्हणल्यार वेस्ट ऑफ मनी